चित्र बनाना तो एक कला है जो कि हम पहले क्या था कि हम जब पढ़ते थे उसमें एक कला हमारा ये एक विषय ले लिए थे कला भी हमारे विषय में था तो जो हमारे लिए बहुत हार्ड लगता था तो हम ये सोचते थे हम कला क्यों ले लिए फिर हमारे एक अलग क्योंकि हम बना नहीं पाते थे और देखते थे मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो किताब किताबों से थोड़ा बहुत लेकिन किताबों से क्या था कि ऊ छपा रहता था स्टार्टिंग में ही बस दिखाता था कैसे छपता है छपाई होती है चित्र कैसे शुरू किया जाता कैसे दी तो जब से ये मोबाइल उबाइल का सिस्टम टी वी उवि में जो है चलने लगा सिखाने लगे यूट्यूबर जब से हमारे लिए काफ़ी आसन हो गया फिर धीरे धीरे हमें करते करते गए हमारे अन्दर कला आ गई हमारे हाथों में तो लोग हमें हमारी कला को पसंद करने लगे चित्र को भी और जो भी है अब तो काफ़ी हद तक हम चित्र काफ़ी अच्छा बना लेते हैं लोग पसंद भी करते हैं चित्र छपवाने के लिए हमारे पास गाँव वाले और दूर दूर से भी काफ़ी भी लोग मतलब हमें बुलाते हैं काफ़ी देर तक काफ़ी हद तक हमारा काम यही हमारा कारोबार भी हो गया इस समय चित्र का कब कई कई जगह हम गए पहले तो पूछ पूछ के जाते थे तो भईया हम चित्र बनाते हैं हम कोई काम हो तो बताना लेकिन अब तो हमारे पास इतना काम है कि हम बराबर मतलब जो भी है खाली नहीं रहते अब अब हमारा काम चलते रहता चित्र का जो कि पहले तो हमें बहुत हार्ड लगता था लेकिन इस समय हमारे लिए बहुत आसान हो गया हमारा हाथ भी फिनिश ठीक है तब तो हाथ वाथ भी बढ़िया चलता है पहले तो हम दीवालों में भी दिवाल में एक छापते थे लोग कहते थे अरे ये दिवाल ख़राब कर रहा अब तो बोलते भईया हमारी दिवाल में कुछ छाप दो अब तो काफ़ी हद तक लोग पसंद करते हैं हमारे चित्र को चित्र हमारा हम सभी को करना चाहिए चित्र भी एक कला है जो हमारे जीवन में काफ़ी लाभदायक होता है